मैं ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसको यूज़ करना भी आसान है और इसके अंदर कोई भी समाचार को हम देख सकते हैं आसानी से और इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं जैसे कि कोई समाचार हमें फेक भी लगता है कि खबर गलत लगती है तो हम उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके उस खबर को देख सकते है और बाकी दूसरी चीज़ों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं इस कारण मैं जो ज़्यादातर समाचार कि खबरें ज़्यादातर सटीक लगती हैं